ग्रामीण खेलमे भी विप्पनता देखए लऽ भेटैए परन्तु एहिमे सुख छै ग्रामीण खेलमे कोनो भी खेत खलिहानमे तीनटा बऽ बत्ती गाड़लाके बाद ओतऽ क्रिकेट शुरू भए जाइए चाहे ओ मोजाके गेन्दसँ हुए नारिअरके छिलल डारि से हुए आ सभसँ मुख्य बात छै जे गाममे क्रिकेट खेलबामे इक्विपमेन्टके कमी रहैत छै जेकि शहरमे नहि होइत छै एतऽ प्रारम्भिके रूपसँ सभ समान मुहैया करए लए जाइए चाहे ओ विकेट हुए बैट हुए बॉल हुए या अनेको तरहकेँ उपयोगिक वस्तु हुए पैड हुए ग्लव्स हुए आ ड्यूज पर खेलाइ लेल अनेको तरहकेँ रक्षक गार्ड हुए गाँवमे एहि सभके महत्व नहि अछि गाँवके एक अलग रीत अछि चाहे ओ खेलमे हुए संस्कारमे हुए

बीच खेतमे खेल शुरू भए जाइए चाहे ओ चारिटा खेलाड़ीके सङ्ग हुए कि बाइसटा खेलाड़ीके सङ्ग परन्तु शहरमे एगारह एगारहटाके एकटा टीम बनैए ओहिमे एकटा कप्तान होइए ओहिमे केओ नीक प्रदर्शन करैए तऽ ओहिमे मैन ऑफ द मेच भेटैए परन्तु गाँवमे ई सभके कोनो अर्थ नहि अछि गाँवमे सुख भेटैए क्रिकेटमे खेलैत गाँवमे खेतमे खेलैत सुख भेटैए